जब खाना बनबै छलियै पहिले नी खाना बनेला के बाद जे छै मम्मी जब खाना बनाबैला सिखेलकै रोटी बनबियै रोटी जली जाइ छलै रोटी टेढो हो जाइ छलै अच्छा नहि बनै छलै खाना खाना बढ़िऑं नहि बनै छलै एकोरती सब्जी जला दै छलियै चावल बनाबै छलियै तऽ गीले बना दै छलियै अच्छे खाना नहि बनै छलै खाना बनाबे लए सिखलियै सिखेलकै ओकराबाद आब बना लै छियै चावल बनाए छियै दालि सब्जी अपना मन पसन्द से आलू पनीर बैगन स्वाबीन दे क गाजर मूली अल्लू टमाटर बैगन के सब्जी बनै छै जतए अपनो अपनो मन कचरी कढ़ी बड़ी बनाबै छियै आलती पत्ता के कचरी बनाए कऽ बेसन घोरी कऽ पकौड़ी बनाए कऽ ओकराबाद दही दए क दही मे डुबाए छियै दही बड़ा बनाबै छियै जब कएलऽ बड़ी क छाँकी कऽ छाँकी के ओकराबाद पानी मे दै छियै पानी मे देला के बाद दही के दही के लस्सी बनबै छियै दही के लस्सी बनेला के बाद बड़ी के ओकरामे दे दै छियै बड़ी के दे देला के बाद ओकराबाद मशाला जते होइ छै सब मशाला दे दै छियै दही बड़ा बनाए छियै तब दही बड़ा बनेला के बाद जे छै अच्छा लागै मटर पनीर बनै छै मटर पनीर बनेला के बाद